हमरा ग्रामीण सामुदायिक छेत्रमे तऽ कोनो नेता कऽ कोनो स्थान नहि छै आओर पहिन आब कऽ जमानामे तऽ कनि ओ बिकसित भऽ रहल छै आओर पहिने तऽ किछु रहबे नहि करै पहिने आदमी नृत्य करैत छलै अपना सभमे सामुदायिक छेत्रमे तऽ बहुत कॉमेन्ट होइत छलै बहुत खिस्सा होइत छलै सभ सभकऽ खिस्सा करैत छलै फलना कऽ देखलियै एना नृत्य करैत छै ई करैत छै ओ करैत छै तऽ आब कनि बिकसित भऽ गेलै बिकसित होइत छै आओर अपना सामुदायिकमे तऽ एहि सभकऽ तऽ कोनो स्थाने नहि देल गेलैहँ लेकिन आब कऽ जेना ओ ओ बिकसित भेलैहँ आओर सभ किछु जनउमे मु मुण्डनमे ओहि सभमे नृत्य कयल जाइत छै आओर इसकूलो सभ सबमे ई एकरामे मनाएल जाइत छै नृत्य होइत छै आओर ओ जनउ सभ सभमे तऽ कनि आब जादा भऽ गेलैहँ एहि नृत्य कऽ सभ सभकऽ देखिकऽ अपन बिकसित भेल जाइए